ہندوستان کے فیشن ہندوستان میں پہلے کا فیشن بہت عام اور سادگی سے رہتا تھا پہلے کی عورتیں سمپل لباس پہنتی تھیں جو گھر میں رہتی تھی پر آج کے دور میں عورتیں بہت فیشن میں رہتی ہیں آج کے دور کے مرد حضرات بھی بہت فیشن والے کپڑے پہننے لگے ہیں جیسے کہ شرٹ جینس کوٹ وغیرہ اور پہلے کی عورتیں پردگی میں رہتی تھی لیکن آج کل کے ہندوستانی فیشن میں بہت سارے باہر کے کپڑے آ گئے ہیں اور ہم لوگ ابھی بھی پہلے کے قسم کے کپڑے پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں